जय झूलेलाल असांजे सूरत शहर में एकिता में अनेकिता जो शब्द पूरो ही परीपूर्ण थींदो आहे असांजे हिते अलॻि अलॻि जातियुनि जा माण्हू वसवाट कंदा आहिनि जीअं की सिंधी अन मारवाड़ी अन मराठी आहिनि मुस्लिम आहिनि बिहारी आहिनि मराठी आहिनि सभिनी भाषाउनि वारा माण्हू असांजे हिते रहंदा आहिनि ऐं असांजे हिते मुस्लिम लाइ हिक भाषा सिंधी भाषा मराठी भाषा हिन खां अलावा गुजराती भाषा बिहारी भाषा ई अलॻि अलॻि भाषाऊनि बि ॻाल्हाई वेंदियूं आहिनि पर असांजे हिते हर जातीअ जा माण्हू प्रेम प्यार सां ओतिरे ही हुननि ही संस्कृतिनि खे रिस्पैक्ट ऐं ॾाढो संमान सां कंप्लीट बि कंदा आहियूं जीअं की भई असांजे हिते मराठीयुनि जो गणपतिय जो त्योहार आहे सिंधियुनि जो चेटीचंड आहे चालीहो साहिबु असांजे हिते कंप्लीट असां कंदा आहियूं मौज मस्तीअ सां हिन खां अलावा मारवाड़ियुनि जा आहे जैन समाजनि जा जेके बि हिनजो प्रदूषण आहे हू असांजे धाम धूम सां कयो वेंदो आहे मुस्लिमनि जो मुहरम जो ईद जो बि हिते त्योहार सुठी तरीक़े सां सांस्कृतिक तरीक़े सां कंप्लीट कयो वेंदो आहे हा हिन खां अलावा असांजे हिते आहे हिकु हिल स्टेशन तरीक़े सापुतारा जो हिकु जॻह आहे जंहिंजे थोरो सो अॻियां असांखे डांग ज़िलो आहे जिते आदीवासी समुह जा माण्हू रहंदा आहिनि ऐं हुते आदीवासी लाइ इहा भाषा बि ॻाल्हाई वेंदी आहे ऐं हुते बि हुनजी संस्कृतिअ खे सुठी तरीक़े सां ई प्रेम प्यार सां हुनखे एक्सेप्ट कयो वियो आहे ऐं हुते सभु हुन संस्कृतिअ सां गॾ बि हलण जी कोशिशि में पूरा पूरा रहंदा आहिनि जय झूलेलाल